پہلے زمانے میں لوگ اپنے ہی گھروں میں ایک کمرہ رکھتے تھے جو مہمان کے مطابق ان کے سہولیات کے چیزیں کھانا ہر چیز ان میں دلوں میں اتنی محبت تھی کہ وہ کوئی کسی کو غیر نہیں سمجھتے تھے اور اب کے زمانے میں ایسا ہو گیا ہے کہ گیسٹ ہاؤس فام ہاؤس اور دھرم شالہ وغیرہ کی جب سے وضاحتیں بڑھ گئی ہے ہر کوئی اپنے مطابق وہاں جا کر سہولت ڈھوںڈنے کی ڈھوںڈنے لگا ہے پیسہ لگا کر آرام لینے لگا ہے اور پہلے اور اب کے زمانے میں بہت فرق آ چکا ہے جب زائرین اس جگہ جاتے ہیں تو خوشی فراہم کرتے ہیں اور وہ خوش رہتے ہیں پہلے کی محبت اور اب کی محبت میں بہت فرق آ چکا ہے